हेल्ल' हेल्ल' हेल्ल' औ खोनोबाय औ औ औ औ औ दे मामोन ए

औ औ औ बे गारियाथ' मेजिकबो थायो बासबो थायो दा बे गारिखौ नोङो हमनोबा आसाम अइल खाथियाव मोनसे जायगा दङ बेयाव औ गाखोफैनांगौ मेजिकखौ मोनगोन नोङो औ मेजिकखौ मोनो औ मेजिक मोनो औ आरो नोङो टेम्प'जों थांनोबा थांनो हागोन थिनालिसिम नाथाय थिथागुरिआव ओंखारनांगोन आरो ओमफ्राय थिथा औ थिथागुरिनिफ्राय नोङो आरो आलादा गारि लानो हागोन औ औ आलादा गारिजों गाखोनो हागोन बेयावनो थिथागुरिआवनो गारिया मेल्ला दं औ औ औ गारि औ औ मेजिकजों थाङोबा डायरेक्ट सहैगोन औ

गोजान बांद्राय गोजान नङा खाथियानो आद किल'मिटारसो जागोनदां एह औ औ औ मेजिकआ मेजिकबो दङ ओमफ्राय बासबो दङ आरो ओमफ्राय टेम्प'फोराथ' मेल्ला नोङो गैथाराबाथ' नोङो मेजिकआबो टाइमलि खारोना गैथाराबा नोङो टेम्प'फोरखौनो भारा लानानैबाबो थांनो हागोन टेम्प'फोरबो मेल्ला खारखायो नालाय आरो औ हारसिङै भारा लानानै थांनो हागोन औ लामायाथ' सालाकाति लामाया बिराट मोजां जेबो दिस्ताब गैया जेबो दिस्ताब गैया ओहो औ औ औ नोङो थिथागुरिआव ओंखारनानै ओरै माबा टेम्प'जों थाङोब्ला बे थिथागुरिआवनो टेम्प'वा मेल्ला थाखायो बेजों डायरेक्ट थांनो हागोन आरो नोङो डायरेक्ट लांखायो बे माबायानो टेम्प'आनो जेबो गिनांगौ गैया आरो

औ औ औ दे होनबालाय फैदो औ दे दे